बाइक हलाइण जे समय सभिनि खां पहिरूं पाण खे बाइक जी आर सी बुक बाइक जा पेपर्स बाइक जी इंश्योरेंस कॉपी बाइक जो पी ओ सी इहो सभु गॾु रखणु खपे किथे बि तव्हां वञो था राइड ते या पल लोकल ई तव्हां अगरि ट्रेविल कयो था त हिननि सभिनि जे दौरान सफ़र जे दौरान पाण खे इहे सभु शयूं पाण सां गॾु रखिणी खपे ऐं स हेलमेट पाइणो खपे ग्लव्ज़ पाइणु खपेनि ऐं लेग गार्ड पाइणो खपे